بَھگَونا ہم استعمال كرتے ہيں كھانا پكانے كے ليے اورديگرَ جيسے كہ كڑھائى ہم استعمال كرتے ہيں كچھ تلنے كے ليے اور ركابى ہم استعمال كرتے ہيں كھانے كے ليے اور چاقو ہم استعمال كرتے ہيں كچھ كاٹنے كے ليے